हमरासभके जे छै से अपन मैथिलीमे जे छै से गाँवमे जे होइत छै बच्चासभकेँ दस्त भए जाइत छै बहुत लेटरिन हुए लागैत छै तऽ ओकरा लेल जे छै से अपनसभके जे छै से गाँवेके आ घरेके जे छै से दवाइ यूज कयल जाइत छै जेनाकि पानी पानी चीनीकेँ घोल देल जाइत छै आओर किछु किछु जे छै से पीसि कऽ देल जाइत छै ओकरा आ ओकरा खाइके लिये खिचड़ीसभ कहैत छै आ बूढ़ो बुजुर्गकेँ अगर एहन तरहके होइत छै दस्त तऽ ओकरा लेल जे छै से ओकरा चीनी पानीके घोल कहलक पीबय लेल आ ओ पीलक तऽ फेर ठीक भए गेल ओकरा कम भेल तकर बाद जे छै ओकरा रातिकेँ खिचड़ी दै लेल कहैत छै खाइ लेल तरल पदार्थ नहि लइ लेल कहैत छै कियाकि ओ हार्ड होइत छै हार्ड भेलाक बाद ओ जे छै से नहि भए सकैए सही तऽ ओहिके लेल जे छै से अहाँकेँ खिचड़ी खाइ लेल पड़ैत छै मरगिल्ला टाइपके खिचड़ी रहैत छै जे ओकरा खुएलक तऽ फेर ओकर जे छै से पकड़ि लैत छै पेट नहि तऽ दही चूड़ा भी खिलायल जाइत छै ओकरा उपाय जे छै से हमरासभके घरेलू उपाय जे छियै से जे छै दही चूड़ा भी खिलाय दैत छै तऽ पेट ओकर जे छै से पकड़ि लैत छै